सत्यवान फ्रांसीस थॉमस झेवियर एडम केली दुस दुलशी प्रिया रामनाथ म्हादेव सालू रोजी आपिस लुयज रोजालीन कार्मेली कामील कायतान काली गोपीनाथ कालिदास कमलाकांत रामनाथ कमला शमित वेळगीकर आयुशी संदर्श सिद्दांत निशा शल्मुगा रुबन स्नेहल सायदिक्षा क्रिष्णा शिरोडकर सुशिला यश दिव्या प्रतिमा शेखर विजया नरसिंमा मानसी रानी साक्षी रितेश शौर्या निरव निलेश शरीमा पबावती तन्वी ईशा नौरु गुलाबी शकुंतला वासुदेव शिवराम सुरेश रमेश प्राज्कता सशिकांत सशिकला श्रावणी दिपाली जयंती संतोश संतोशी दिया आदिती तृप्ती प्रेरणा शुभम दिपक मेवरीक जयश्री जयंती सुनंदा शिवदास प्रकाश सिता सुमित्रा शोभा गणा गिरीश आनंत अमृत समीर सुप्रिया स्नेहाल किर्ती सानिया सिद्धी उदय अद्वेद अभिजीत अजीत काश्वी आदिती रिवा रिया इमानवेल एडवीन सुर्या विक्रम देसाय लॅलिस्यो अजय अनन्या आदित्या सुहाना अंश आहाना जिया रेयांच अगस्त्या ध्रुव अमर जय करण अथर्वा इशान प्रतिक्षा पवित्रा सियानी स्निडन संजू जगदीश गोरव शिवराज शोलीन स्वेला आनीशा रियेना नंदिनी रुपसा दिशा शांती प्रशांती सिमरन म्युरल स्वपन मेल्बा फ्रेया सायंच कॅनिसा अगस्त्या जय पत्ते अंच ज्वेला पल विक्रम इशानी दिव्या ईशा क्रिस्टल आश्विन नेहा चारू अमिता कियारा मोहीत निहाल राणी दिपक सुधीर लता कल्पना प्रंजीत अखिलेश मयूर रुचिका तुलसी रितीका मिहीर विणा हेमाली शालिनी मोनू वरूण प्रसाद अक्षय प्रवीण तानिका रक्षंदा रंजीत शाली राजेश मंदा अनु दादा दर्शन सत्तीश वानिका रुची रिमा सिमा शिल्पा माहीका प्रदीप अधिरा विनीता देवानंद इंद्रजीत अंजू अल्का संजीव सुमान जयंती वैशाली निमा विनया हरिंदर निकिता शर्मिला रवींद्र सुलचना जनक उजाला नरेश अरुणिमा चांदनी अपेक्षा वैष्णवी सोहन अमुल्य कल्याणी वीणा निशा आशा अरूण राहूल तनया वैभव सोहम सोनल सोनाली हरिनी अनिल तालिं दी सुजय संजीव देवेंद्र नारायण जुही इशा इशाना जेनीशा सुरज विजय सोनी अनुष्का आरोही श्री सिया महिमा निधी नलीशा लक्षता सियानी साक्षी रेशमा रमेश शुभ साईश्री किरण गोपाळ गोविंद गंगा क्रिष्णा क्रिश दिशा कल्पेश जेस्सी रितेश रतिशा राजा दिव्या जॉन लक्ष्मी लक्ष्मण लक्ष्मीकांत तेजस सुदर्श गिरीश शिला पेमल आनंदी जिविका श्रव्या अंकिता आंकीत अनिकेत तन्वेश जिवीता आर्या भारत आद्या नरेंद्र आहाना आचल रेशमा रश्मिता रशमी आद्या अनिका अनवी आन्या अश्वेता तृप्ती अनामिका वामिका अनुशा छवी दक्षा शिवांश शिवांक भुमिका भवानी भाविका शिवम दिवेश देवर्श चरस्वी देविका इशा इकानी देवदत्त साईदत्त साया साईश साहील साईराज अमित हेमा देवराज सूर्याकांत सुमित्रा दिवांग इशा इशिता